ایک بار کی بات ہے میں ٹرین میں جا رہی تھی اگلے ہی اسٹیشن پر ٹرین رکی اس میں ایک آدمی چڑھا اور یہ آدمی بہت ہی گندا دکھنے دکھنے میں بہت ہی گندے کپڑے تھے اس کے بہت ہی عجیب بہیو کر رہا تھا اس آدمی نے کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی تھا اب اللہ جانے اس میں کیا تھا وہ آدمی آ کے بیٹھ گیا ایک سیٹ پہ وہ لوگوں کو ادھر ادھر تاک رہا تھا تاکتے ہی تاکتے اگلا اسٹیشن آ گیا اور وہ آدمی اترنے کے لیے جیسے ہی ہم لوگ گیٹ کے پاس گیے اس نے ایک لیڈی کا پرس چھینا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا ایسے ایسے گھٹنائیں گھٹتی ہیں راستوں پر وہ لیڈی اس کے پیچھے بھاگی لیکن اس کا پرس نہیں ملا اور لوگوں نے فوٹو وغیرہ کھینچی اس کی میں جب جاتی ہوں باہر تو میں فوٹو کھینچتی ہوں اپنی اور جو ویو دکھتا ہے اس کی لیکن پوسٹ نہیں کرتی میں کسی بھی ایپ پر